कुछ साल पहले या पुराने मोबाइल फ़ोन में और आज के स्मार्टफोनों में यह अंतर है कि पहले जैसे नोकिया का फोन था कीपैड था जिस में हम गूगल असिस्टेंट ये सब नहीं चला पाते हैं और आज मैं स्मार्टफोनों में गूगल है जिस के माध्यम से हम कोई भी चीज़ हम आसानी से जान सकते हैं जैसे कि हम दूसरी कंट्री में गए तो पहले के जो नोकिया या जो पुराने फोन थे उस में यह सब फीचर नहीं दिए थे इस के जिस के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर मतलब जान पाते थे आज हमें कुछ भी नहीं हो पा कुछ नहीं आता तो तुरंत हम लोग स्मार्टफोन लेते हैं और उस में से सर्च करते हैं और उस के बारे में हमें पता चल जाता है और पहले जैसे कि जब से पहले के मोबाइल में उतना नेटवर्क नहीं रहता था और आज से जब स्मार्टफोन आया है फिर थ्री जी आया है फिर फोर जी आया अब तो फाइव जी का ज़माना है अब फाइव जी आ गया है हर जगह फाइव जी अवेलेबल हो गया है जिस में एक दम तेज़ी से नेटवर्क रहता है जिस के बाद अब से अगर हम पहले के जो फोन था उस में हम को यूट्यूब नहीं था जिस से हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे हम लोग बस कॉल के अलावा और कुछ नहीं कर पाते थे और अब यूट्यूब स्मार्टफोन मैं यूट्यूब चलता है जिस से हम अपना सब चीज़ उस में सर्च कर के सीख लेते हैं पढ़ लेते हैं और पहले ये पहले हमें हमेशा रिचार्ज करवाना पड़ता था जितना बात करो उतना अब के स्मार्टफोन में जितना मतलब एक बार रिचार्ज कर के जितना मन उतना हम बात कर सकते हैं और पहले दे हालांकि पहले की मोबाइल फोन में पैसा रिचार्ज कम लगता था लेकिन इस स्मार्टफोन में डेटा ज़्यादा लगता है पर